जय झूलेलाल दादा तव्हां सतगुरू होटल जा आ आहियो न मूंखे मां जेको हिते सिंधी सोसाइटीअ में रहंदड़ु आहियां मुंहिंजे घर में महिमान अचणा आहिनि तंहिं करे कुझु ऑडर करिणो आहे तव्हां महिरबानी करे मोकिलींदा जीअं त हिकु वेज कोफ्ता हिकु पनीर मखन वाला ॿ जीरा राइस ॿ तंदूरी ॿ वेज मनचूरन महिरबानी करे गरम ई मोकिलिजो ऐं कुझु लीक न थिए बाक़ी पैसा मां हिनखे ॾेई छॾींदसि